हाँ नमस्ते जी बताइए सर जी जी स्वागत है सर बताइए जी जी तो आपको केश मे लेनी है या फाइनेंस करानी है आपको गाड़ी फाइनेंस करानी है तो आप आपने फ़ोन किया है महिंद्रा मोटर्स में तो महिंद्रा में मेरे पास बहुत सारी गाड़ियाँ हैं जैसे बोलोरो हो गया स्कॉर्पियो हो गया उस में और भी बहुत सारी गाड़ियाँ हैं तो क्या लेना चाहेंगे आप हाँ तो बोलोरो में आपका जैसे के आप जानते हैं कि आठ से दस लाख की रेंज में आपका आएगा और जो है आपको कम से कम पैसे में हाँ ई एम आई आपका हो जाएगा तो जिस में बजाज का कार्ड होगा बजाज फाइनेंस और भी बहुत सारे फाइनेंस हैं तो हम जानना चाहेंगे के आपके पास क्या बजाज फाइनेंस के लिए इसके पहले आपने फाइनेंस कभी कराया है जी जी तो जी ठीक है तो आप कार्ड ले कर आइएगा और यहाँ पर हमारे ऑफिस में बैठे हुए बहुत सारे बजाज के जो काम करने वाले जो कंप्यूटर वाले हैं वे आपको ज़रूर सारी डिटेल बता देंगे के आपका फाइनेंस पहले वाला पूरा हो गया है उसका किस तरीक़े से है और कितने कम किस्तों में हो जाएगा तो आप जब आएँगे तो अपना आधार कार्ड अपना मोबाइल नंबर जिससे उससे जुड़ा होगा और उस कार्ड से जो मोबाइल नंबर जुड़ा होगा वो मोबाइल और इसके बाद वो है एम आई नंबर ले कर आइएगा आपको जो आपको मिला होगा वहाँ पर आपका कन्फर्म हो जाएगा सर ठीक है कोई दिक्कत नहीं सर उसका एक कोड होता है वो कोड से ही ज़रूरत है बाक़ी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है आप उसका नंबर भी बता देंगे तो वो कंपूटर मे लगातार पहले से ही उस में एड रहता है जैसे ही आपका पासवर्ड डाला जाएगा कोड डाला जाएगा तो हमारे कंप्यूटर स्कीन पर आ जाएगा तो उस में आपकी सारी डिटेल देख ली जाएगी इसके बाद आप जैसे ही उसको ले कर अप्रूवल कराएँगे अप्रूवल कराने के बाद फिर वहाँ से अगर आपका ई एम आई हो जाता है कम से कम तो इसके बाद आपको फोर व्हीलर प्रोवाइड कर दी जाएगी जी जी और आप आपके यहाँ तो देखिए कम किस्तों मे ई एम आई हो जाएगी

दूसरी बात उसकी जो लगाने की रिपेयरिंग की और बाक़ी जो सुविधाएँ हैं वह आपको किसी प्रकार का अपने तरफ़ से स्पेंड नहीं करना होगा उसको कंपनी ख़ुद उसकी भरपाई करेगी तो और दूसरी बात की अगर आप मान लीजिए किसी महीने मे कोई किस्त नहीं जमा कर पाते तो अगले महीने मे आप तो अगर किसी टाइम पर जमा करते हैं तो किसी भी तरीक़े से आपको उस में अलग से पे नहीं करना पड़ेगा तो कोई दिक्कत नहीं आएगी आप मेरे सोरूम पर विज़िट करिए आपका बहुत बहुत स्वागत है धन्यवाद